में तुसेंगी सनान लगा कि अस साढ़े जेह्ड़े डंगर होंदे उं'दा बेस्ट कुत्थै यूज़ करने होन्ने सारें कोला दा पैह्ले अस अपनी फसलें अस्तै सारें कोला दा पैह्ले फसलें आस्तै इस्तेमाल करने होन्ने कि फसलां शैल होन ते जिन्ना पराना हैल होऐ इन्ना शैल होंदा ते होर बी बड़े कम्में ताहीं आंदा डंगरें दा गोहा ओह् बी साढ़ी घर आह्ले रुट्टी रट्टी बनांदे न ते ओह् फुल्के फल्के सब्जी सुब्जी बनाने ताहीं बड़ा कम्म आंदा ऐ कि गोवर अग्ग शैल फकड़दा ऐ ते होर बी बड़े कम्में ताहीं आंदा ऐ गोहे दी गोवर गैस बनदी ऐ गोवर गैस घरें च यूस होंदी रुट्टी बनानें ताहीं बड़े कम्में तहीं ते स्यानें लोग गोहे दा इस्तेमाल इद्धर बी करदे इ'यां अग्ग उग्ग सेकने गी होर बी बड़े कम्में गी यूस करदे गोहा ते कसानें आस्तै गोहा बड़ा इक बड़ा शैल पदार्थ ऐ जेह्ड़ा इस्तेमाल करने होन्ने होर बी बड़े कम्में ताहीं गोहा इस्तेमाल करने होन्ने अस जि'यां कि पाथियां होई गेइयां पाथियां होई गेइयां ते पाथियां पैह्लै बनांदे घरे आह्ले फ्ही उ'नें गी धुप्पा सकांदे फ्ही उ'नें गी बनांदे ते जिसलै शैल करियै त्यार होई जंदियां ते घरे आह्ले उ'नें गी इ'यां तैह् लाइयै रक्खी ओड़दे तैह् लाने दे बाद जिसलै अग्ग नेईं लगदी फिर उ'नें गी अग्ग लांदे फ्ही बड़ी तगड़ी अग्ग लगदी अग्ग फड़ी लैंदा गोहा ते गोहा समझी लैओ साढ़े लोग अपने शरीरा गी शरीरा गी बी लांदे समझी लैओ जि'यां दाग दूग होए दे होन गोहा जेह्ड़ा गवा दा गुत्तर होंदा ओह् बड़ा इस्तेमाल करदे लोग साढ़े गवा दा गुत्तर जि'यां कुदै दाग दूग होन जां कुसै गी इलर्जी होऐ तां सारै यूस होंदी ओह्

इन्ना शैल मुत्तरदा ते साढ़े लोग डंगरें दे सेवा बी बड़ी करदे ते इं'दा जेह्ड़ा बेस्ट होंदा ओह्दा यूस एह् खेत्तरें च करदे खेत्तरें च इं'दा इस्तेमाल करदे ते कन्नै साढ़े जेह्ड़ी फसल होंदी ओह् बिल्कुल इ'यां बड़ी शैल होई जंदी कोई ओह्दे च स्परे करने दी जरूरत नेईं होंदी कोई डाया जूरिया सुट्टने दी जरूरत निं पौंदी ओह् गोहा सुट्टना होऐ ते फसल शैल होंदी कन्नै ओह्दै च कोई कोई खराबी निं होंदी फसला च फसल शैल होंदी ते गवा दा गुत्तर बी फसला च जूस करी लैंदे केईं लोग ते कन्नै गै गोहा जेह्ड़ा एह् अजकल्ल लोग यूस करा दे बड़ा इस्तेमाल करा दे लोग ते हून ते लोकें डंगर बी घटाई ओड़े दे ते होर बस लोग इ'यां गै होर लोग फिर होर यूस करदे खेत्तरा च पाने गी होर बी बड़ा यूस करदे लोग बगैरा बगैरा मक्की दे फसल होई जैदातर लोग इद्धर करदे धानै च कि केह् धान पैह्लैं लाए दे होंदे नी असैं धान लाने दे बाद जिसलै बड्डा होई जंदा दो त्रै हफ्तें दा उं'दे च गोहा पान्ने होन्ने ते ओह् शैल पौंगर फड़दा इस्सै बजह कन्नै कि फसल शैल होई जा गोहा पान्ने होन्ने अस इक बारी पाइयै फ्ही दुई बारी असैं मुड़ियै पाना दुई बारी पाई ओड़ेआ फ्ही जिसलै बड्डने आह्ला होई गेआ ओह् फ्ही त्री बारी माड़ा माड़ा फ्ही पाई ओड़ना फ्ही धान बड्डी लैने ते फ्ही धानें दी ग्रोथ इन्नी शैल होंदी ऐ कि बड़े शैल धान फलदा ऐ ते ओह्दे कन्नै कन्नै फ्ही लोग इक बारी कनका गी बोहाई ओड़दे फ्ही पांदे फ्ही मुड़ियां पांदे फ्ही कनक रहांदे एह्दी बजह कन्नै साढ़ी कनक बड़ी गै शैल होंदी ऐ ते बाकी लोग मक्कें च बी पांदे बाजरे च बी पांदे उद्धर बी पांदे पैह्लै जगह बोहांदे फ्ही हैल पांदे फ्ही बोहांदे जगह गी फ्ही माड़ा माड़ा पानी लांदे ते फ्ही बाजरा सुट्टी ओड़दे ते फ्ही बाजरा होई जंदा

एह्दा कोई पैसा निं ऐ गोहे दा फ्री थ्होई जंदा साढ़े लाह्कें च इ'यां ते थोह्ड़ी शैह्रें च चली जाओ उत्थै इं'दा रेट होई गेदा ट्राली दे स्हाबा दा ते साढ़ै सानूं फ्री गै गोहा थ्होई जंदा बड़ा गोहा गोहा सानूं थ्होई जंदा सारै गै

ते फ्ही गोहा गी अस ठाला लाई ओड़ने होन्ने समझी लैओ छे सत्तें म्हीनें दा फ्ही गोहा होई जंदा फ्ही जिन्ना पराना गोहा होग इन्ना शैल होंदा फ्ही ओह् गोहा ट्राली च भरना फ्ही खेत्तरें च लेई जन्ने होन्ने ते जाइयै खेत्तरें च सुट्टी औनें होन्ने खेत्तरें च ठाला लाई ओड़ना फ्ही लोडें कन्नै बक्खरा बक्खरा चुक्की चुक्की उस्सी खलारना ते समझी लैओ कि अस तां खलारने होन्ने कि साढ़ी फसल शैल होई जा फसल शैल होंदी ते फ्ही अस फसल शैल होऐ ते चलो अस बी चार पैसे कमाई लैन्ने ते डंगरें दी बी सेवा शैल करने कि ओह् गोहा शैल करन ते इस बास्तैं में तुसेंगी सनाना कि जेह्ड़ा गोहा ऐ एह् इक रब्ब दी बड़ी कृ्पा ऐ जेह्ड़ी तुआनूं असैं डंगर रक्खे दे दो ओह् जिसलै गोहा करदे अस चुक्कियै सुट्टी औने होन्ने ते फ्ही ओह् फ्ही